ज़्यादातर आदमी मुर्गी भी पालती है आंगन और में मुर्गी रहती है अनाज खाती है ज़्यादेतर कुछ आदमी कबूतर भी पालता है कबूतर भी अपने दरवाजा पे रखते हैं पालते हैं खोप बनाकर के आँगन और में उड़ के आता है मैना कौआ देखे हैं मैना कौआ को तोता और के तोता भी पालता है बहुत आदमी तोता और देखे हैं गरुर भी रहता है खेत और में गरुर और रहता है पानी में लेकिन बरसात के टाइम में ज़्यादेतर रहता है गरुर और बत्तख पानी में बत्तख भी रहती है हम देखे हैं बत्तख को भी बत्तख और रह को देखे हैं बाध और में बाड़ी झाड़ी में रहती हैं मैना और को भी देखे हैं और वो सब तो वो वो सब तो आँगन में आती है वो जिसको चुहचुहिया बोलते हैं छोटा छोटा फुद्दी जो रहता है वो भी हम देखे हैं वो सब रहता है घरे आँगन में घरे आर में खोता खोत बनाकर के रहता है ज़्यादातर खढ़बला घर में रहता है तो देखे हैं वो सबको तो इ सबका जानकारी है चुहचुहिया का कौआ मैना का कैसा रंग है कौआ कैसा रंग है मैना काला कौआ रहेता है भूरा में मैना रहता है उसमें तोता जो रहता है वो सुगा पंखी कलर में रहता है तो ई सब देखे हैं हम मुर्गी और को भी देखे हैं हम कबूतर को भी कबूतर तो है दरबज्जा आर पे खोप में रहता है बनाकर के पोसता है जो तो वो सब देखे हैं अपना भी दरवाजा पर है